अज्जकल दा जेह्ड़ा जमान्ना ऐ ओह् मतलब आनलाइन जमान्ना होई गेदा ऐ ते अस जेह्ड़े कोई बी चीज मंगाई सकने घर बैठे गै हून असें कोई राशन दा समान गै मंगाना होऐ अस ओह् बी मंगाई सकने कोई खाने आह्ली चीजां मंगानियां होन ओह् बी मंगई सकने कोई फरूट शरूट लैना होए ओह बी मंगई सकने ते कोई बी चीज होए कोई बैग लेना होऐ ओह् बी मंगाई सकने कपड़े कुपड़े सारा किश इद्धर ते कि कताबां बी अज्ज कल आनलाइन थ्होई जंदियां ते कोई दो साल पैह्लें में आनलाइन फोन मंगाया हा में इक ऐमाजोन तों अज्जकल आनलाइन साइडां गै इन्नियां होई गेदियां न आनलाइन ऐमाजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा बड़ी साइडां होई गेदियां आनलाइन जेह्ड़ी असें चीजां प्रोवाइड करदियां आनलाइन ते अस आनलाइन दो साल पैह्लें में उत्थूं इक फोन मंगाया हा सैमसंग दा ते मतलब कि काफी अच्छी क्वालटी ही फोन दी पैकिंग बी बड़ी शैल कीती दी ही उ'नें ते कोई पंज दो त्रै दिन दे अन्दर अन्दर गै मेरे घर पुज्जी गेआ हा ओह् बगैर कराया खर्चै अस किश बी बैठै घर कुछ बी घर बैठै गै मंगाई सकने अस ते इ'यां अगर असें इ'यां लैने गी जाना होऐ ते असें फिर खर्चा बी पौंदा कराया बी खर्चन पौंदा असें फ्ही असें चलियै बी जाना पौंदा साढ़ा टाईम बी बेस्ट होंदा ते घर बैठे गै अस कोई बी चीज़ मंगवाई सकने ते में फोन मंगाया हा कोई दो साल पैह्लें ते ओह् सैमसंग दा फोन मंगाया हा ते बड़ा शैल फोन हा ओह् पैकजिंग बड़ी शैल कीती दी ही ओह्दी ते हाल हालें तक चला दा ओह् फोन ते कन्नै इक साल दी बरैंटी बी ऐ ही ओह्दी कि अगर खराब होई गेआ तां अस बापस बी करी सकने उसी ते बाई चांस अगर फोन कोई खराब खरूब निकलै ते आनलाइन अस बापस बी कराई सकने ओह् चीज़ अगर असेंगी नेईं शैल लग्गै ते ओह्दा कलर बी बड़ा शैल हा जेह्ड़ा कलर ओह्दा में ब्लैक मंगाया हा ते ब्लैक गै आया कोई होर निं आया ते उ'नें कन्नै आनलाइन चक्कर केह् होई गेदा कि असें घर बैठे गै असें छड़ा अड्रैस पाना अपने घर दा अड्रैस पाना ते ओह् चीज जेह्ड़ी ऐ नि ओह् साढ़े घर गै आई जंदा बंदा देन आई जंदा असें कुदै अग्गें पिच्छें जाने दी जरूरत निं ऐ नेईं असें कुसै सनाने दी जरूरत ऐ कि भाई एह् अ'ऊं इत्थें रौह्न्ना इत्थें रौह्न्ना असें छड़ा अपना अड्रैस पाई ओड़ना नी इक ओह्दा पर ते ओह् असें घर गै भेजी ओड़दे ते जेह्ड़ा फोन हा ओह् हाली तक चला दा ओह् फोन ते बड़ा शैल फोन ऐ हून में सोचा दा उसी बेची ओड़ना हून में सोचा दा उसी बेची ओड़ना कलर बी बड़ा शैल हा ओह्दा ते स्क्रीन बी बड़ी अच्छी ही कन्नै चार्जर बी थ्होएआ मिगी कन्नै हैड फोन बी थ्होए हे हैड फोन दो दो थ्होए हे ते में बड़ा खुश होएआ हा हैड फोन जेल्लै में दो दो हैड फोन दिक्खे ते में फूलै नी समाया हा ते आडियो बी बड़ी शैल ही ओह्दी आडियो ते इन्नी शैल ही ते इ'यां बूफर बजदे हे डिचक डिचक आह्ले ते वीडियो कालिंग बी बड़ी शैल ही ओह्दी वीडियो काल मेरा भ्राऽ ऐ इक उसी अऊं वीडियो काल करदा हा डेली बड़ा दुखी पौंदा हा मेरे कोला ते ओह् गल्ल बी बड़ी शैल ही ओह्दी ते कालिंग अ'ऊं रोज़ ध्याड़ी ध्याड़ी अ'ऊं कुसै गी बी फोन करी लैंदा हा ते फास्ट कन्नै ओह् मेन गल्ल ऐ कि ओह् फास्ट चार्जिंग ही ते नैटवर्क बी बड़ा शैल हा ओह्दा कनैक्टिव अऊं ते ओह्दी बाई जी बी रैम ते रोम इक सौ ठाई जी बी ही ते अ'ऊं बड़े ऐप डाउनलोड करदा ते ओह्दी स्टोरज गै निं मुकदी ऐ ते गेमां अ'ऊं बड़ियां खेलना होन्ना पूरे ध्याड़ी गेमां खेलना होन्ना ते नोहाड़ी चार्ज बैटरी हैनी मुकदी ऐ बड़ा शैल हा ते ते ते होर गल्ल आई एह्दी फोन जेह्ड़ा में मंगाया हा शैल ते ऐ हा कन्नै पेआ मिगी सस्ता आनलाइन आफर चला दे हे उसलै ते इ'यां फोन अगर दकानां दा लैना होऐ असेंगी मैंह्गा थ्होंदा ते आनलाइन लैना होऐ ते त्रै चार ज्हार रपेआ सस्ता पौंदा आनलाइन शापिंग कर करने होन्ने अस ते में बी ते इयो आखना लोकें गी आनलाइन शापिंग करनी चाहिदी आनलाइन शापिंग करनी चाहिदी कोई बी चीज लैनी होऐ आनलाइन मंगाई लैनी ते इक ते थुआढ़ा टाईम बचना इक ते थोआढ़े कराए बी बचना थोआढ़ी ऐनर्जी बी बचनी जेह्ड़ा तुसें इ'यां धुप्पा जाना समान लैन ताईं बगैर कराया खर्चे गै तुसेंगी इ'यां घर बैठे गै समान आई जाना उप्परा उ'नें देन बी आई जाना ते ओह् अज्जकल ते इन्ने ऐप आई गेदे न जेह्ड़े शिपिंग चार्ज बी हैनी लैंदे हैन छड़ा समान दा पैहा लैंदे ते फ्री थुआढ़े तुसें घर पजाई देई ओड़दे ते आनलाइन शापिंग के लिए पाजिटिव फीडवैक देना चाहिदा असें कि हां भाई आनलाइन शापिंग शैल ऐ आनलाइन शापिंग बौह्त बधिया ऐ एह्दा मतलब लोकें गी करना चाहिदा इ'यां आनलाइन शापिंग कन्नै लोकें गी पता चलदा कि फोन कि'यां आनलाइन चीजां मंगनियां कि'यां नेईं मंगनियां बड़े घट्ट चांस होंदे कि इ'यां कोई चीज खराब होऐ नेईं ते हर बारी ओह् चीज़ बड़ी शैल दिंदे न आनलाइन ते बस आनलाइन चीजां मंगानियां ते बस आनलाइन चीजां मंगाई लैनियां ते तुसें बड़े कलर अवेलेवल होंदे कोई ग्रीन होंदा कोई ब्लैक होंदा कोई वाईट होंदा जि'नें लोकें गी जेह्ड़ा जेह्ड़ा शैल लगदा ओह् मंगाई लैना ते अज्जकल स्क्रीनां बी बड़े किस्म दियां आई गेदियां कोई ग्रिल ग्लास आई गेदा कुछ आई गेदा कोई कुछ आई गेदा ते अज्जकल ते चार्जर बी इक कुछ कुछ जेह्ड़े होंदे न चार्जर नेईं दिंदे न पर कुछ कुछ होंदे न जेह्ड़े चार्जर दिंदे न ते इक फोन कन्नै इक फोन फ्री आफर चले होंदे ते कदीं इक फोन कन्नै इक फोन फ्री हां आई फोन बी जेह्ड़े होंदे न जेह्ड़े आई फोन आई फोन होंदे न ओह् इन्ने मैंह्गे आई गेदे न उं'दे कन्नै चार्जर हैनी थ्होंदे न ते फिर बी भ्राऽ मेरा लेई गेदा पैहे फूकी गेदा ते जेह्ड़े हैड फोन बी ऐनी थ्होंदे हैन ओह्दे कन्नै ते वीडियो क्वालटी बी बड़ी शैल ऐ ते वीडियो काल उप्पर मेरा डेली बूथी दसदा मिगी अपनी वीडियो काल उप्पर आक्खा ना में सोह्ना लग्गा दा ते गल्ल बी बड़ी शैल होंदी ते नैटवर्क बी ठीक होंदा ओह्दा ते में ते इयो आक्खना भ्रावा आनलाइन तुसें शापिंग करनी चाहिदी कोई बी चीज़ चाहिदी होंदी आनलाइन मंगाई लै करो ते बड़ा बधिया रौंह्दा टाईम बची जंदा थोआढ़ा ते कन्नै थोआढ़े कराया भाड़ा बची बची जंदा ठीक ऐ ते आनलाइन शापिंग करा करो